کچھ دن پہلے میں نے ایک آئرن خریدا تھا تو اس کے ساتھ مجھے یہ دقت آ رہی ہے کہ وہ اس میں زیادہ ہیٹنگ ہیٹ نہیں ہو پا رہا ہے وہ کپڑے صحیح سے آئرن نہیں ہو پا رہے ہیں یہ دقت آ رہی ہے مجھے اور اس کے اندر جو اگر کبھی کبھی ہیٹ ہو بھی جاتا ہے تو جو آٹومیٹک سسٹم ہے وہ کام نہیں کر پا رہا ہے تو مجھے اس میرا جو یہ ایکسپیرئنس رہا بڑا ہی بیکار رہا ہے اس کے ساتھ